असां जे हिंदू धर्म में धार्मिक बुक जीअं भगवत गीता थी गुरु नानक साहिब जी चोपाई थी या सुखमनी थी मां चाहींदुमि की असां सब उहो पड़ू ऐं असां पंहिंजे ॿारनि खे बि चऊं कि इहे तव्हां बुक पढ़ो